दिक्खो जी अस चली गे तिरुपति बाला जी मंदर इन्ना शैल मंदर बने दा लोक आखदे हे भला आंध्र प्रदेश च बने दा इयै लेहा मंदर उ'ऐ सेम मंदर साढ़े जम्मू कश्मीर च बनाए दा बड़ा शैल मंदर जम्मू बने दा ऐ अस गे दिक्खियै मन इन्ना खुश होएआ असें सुने दा हा भला लोग इत्थै जंदे अपनियां मनोकामना इत्थें सारें दियां पूरियां होंदियां अस आखेआ अस बी जन्ने आं अस बड़ा शैल लग्गेआ उत्थै चली गे अस उत्थें मत्था टेकेआ इन्नियां शैल मूर्तियां इ'यां बाह्र सनांदे भला इ'यां एह् मंदर मूर्तियां बनी दियां जेल्लै असें दिक्खेआ बड़ा मन खुश होए इन्नियां शैल मूर्तियां बनी दियां जेल्लै असें दिक्खेआ ते साढ़ा उत्थें असें बड़ा इंजाय कीता फिर उत्थें शैल खाद्धा पीता पर उत्थै अस जाने दी थोह्ड़ी दिक्कत होई जाने गी एह् होएआ कि अस ते चलो अपनी गड्डी लैती दी ही मेटाडोर करियै गेदे हे मतियां सोआारियां गेदियां सलाह् करियै गे मंदर जाना तिरुपति जरूर जाना उत्थै दर्शन करने न ते इ'यां जेह्ड़े लोक बिच्च बड़े लोक दिक्खे अस इ'यां जा दे हे लोक लोक केह् नांऽ पैदल गै जा दे बेचारे एह् इ'यां थोह्ड़ा उत्थै गड्डियां गुड्डियां दा स्हूलत ऐ नी ऐ जाने दी गड्डियां गुड्डियें स्हूलत हैनी उत्थै जाने दी ते इ'यां कोई अपनी गड्डी लेइयै गै जा पर एह् निं गौरमेंट ने करना चाहिदा उत्थै गड्डियां लानियां चाह्दियां गौरमेंट ने गड्डियां लग्गी दियां होन तां सारें गी सुख होई जंदा उत्थें सारे लोक शैल दर्शन करदे शैल दर्शन करियै आंदे उद्धर होर बी जगह् बड़ियां दिक्खने आह्लियां कन्नै अस इत्थें इ'यां गै इक घगवाल मंदिर ऐ साढ़ा बड़ा बड़ा अच्छा मंदर नरसिंह मंदर बड़ा अच्छा मंदर ऐ उत्थै हर सुविधा ऐ उत्थें कन्नै यात्री दर्शन करदे नरसिंह भगवान दे उत्थै लंगर भंडार बी लग्गे दा होंदा लंगर प्रशाद रोज उत्थै भगवान नरसिंह भगवान गी प्रशाद लगदा सारे लोक उत्थै प्रशाद खंदे कन्नै उत्थै अनाज बी पांदे दुद्ध देहीं लोक जेह्ड़े अपना धंदाला जेह्ड़ा उत्थै चाढ़दे बड़ा शैल नरसिंह मंदिर बी बड़ा शैल बने दा उत्थें बी दिक्खने अस सारे जन्ने फिर अस चली जन्ने जियां मतलब हरिद्वार बी गेदे आं हरिद्वार गे अस उत्थै अस दिक्खेआ हरिद्वार बड़ा शैल मंदर हरिद्वार दि गंगा मां इन्ना वो न्हाने कन्नै उत्थै इन्ने पाप दूर होंदे अस पैह्ले सोचदे हे भला हरिद्वार जाह्गे हरिद्वार हरिद्वार गे भाई अस लेइे साढ़े घरै आह्ले असेंगी मेरी अस अपनी में अपनी सस्सू बी लेई गेई कन्नै मेरे घरे आह्ले बी गे मेरी जठानी बी गेइयां अस गे ते बड़ा मजा आया उत्थै पैह्ली बारी जिसलै अस गे उत्थै गंगा न्हाते इन्ना मन शांत होएआ उत्थै मंदर बड़े शैल बने दे सारे उद्धर फिरे गंगा माई महाराज फ्ही अस लछमन झूल ऐ उत्थै दो त्रै दिन रेह् गंगा माई मंदर रोज आरती होंदी ही जिसलै अस मंदर गंगा मेइया आई जंदे हे शाम्मी बेल्लै अस साढ़ा जम्मू यात्री भवन ऐ उत्थै चली जंदे रेह् उत्थै बड़ा मज़ा तिन्न टाइम उत्थें रुट्टी बी देनी उ'नें खाने गी शैल अंदर लग्गे दा कूलर लग्गे दा पक्खे लग्गे दे सारियां गै फैसलिटियां अंदर उ'नें कोई कराया बी बड़ा घट्ट लैंदे उत्थें चली जंदे रेह् अस ते फ्ही अस चली गे राम लक्षमन झूला राम लक्षमन झूला बड़ियां शैल उद्धर जगह् दिक्खने आह्लियां राम लक्षमन झूला रिषिकेश रिषिकेश अस चली ते गे उत्थै मेरे घरै आह्ले बेचारे उत्थै बड़ा रश हा ओह् खरै बारें सालें जाइयै कुंभ आया उत्थै बड़ा रश हा उत्थै जिल्लै अस चल गे दिक्खेआ असें ते लोक इन्नी दुनिया ते अस बचारे पिच्छें इंदे कोला बिछड़ी गे मेरे घरै आह्ले बेचारे अग्गें चली गे अस पिच्छै रेही गे फ्ही बड़े परेशान होए फिर अस इक दूए गी फ्ही असें पुलिसा आह्लें गी सनाया भला इ'यां अस जम्मू दा आए दे ते अस भला इत्थै भुल्ली गेदे आं दुनिया बड़ी में अपनी सस्सू मम्मी गी फड़े दा हत्थ लाए दा उ'नें औंगल अस आटो बैठे ते चली गे स्टेशन पर स्टेशनै उप्पर अस आए ते में ते मेरी जठानी ते सस्स मम्मी होरें गी बठालेआ असें स्टेशन उप्पर ते अस आखेआ तुस इत्थै गै बवौ अस उनेंगी दिक्खी आन्ने फ्ही अस आए फ्ही असें पुलिसै आह्लें अनाउस कराया महां इ'यां इ'यां अस बिछड़ी गेदे आं ते इक दूए कोला थोह्ड़े अस बिछड़ गेदे ते सानूं परेशानी होऐ इन्नी दुनिया च कोई लब्भा दा निं ऐ फ्ही उनें आखेआ कोई गल्ल निं अस थुआढ़ी मदद करने आं बड़े अच्छे लोक बी शैल उ'नें मतलब सानूं साढ़ी बड़ी मदद कीती फ्ही अस इ'यां बड़ियां जगह् गेदे हरिद्वार अस किन्ने बारी हून असें ब्यऽ लाए दा हर संगारी मस्सेआ अस संगरां सरगांदी अस हरिद्वार चली जन्ने उत्थें ब्यऽ लाए दा अस दुनिया बड़ी होंदी हून असें आखेआ उत्थै मोखना बी हरिद्वार गै इ'यां मिगी इ'यां मतलब शुरू दा बचपन दा इ'यां घूमने फिरने दा बड़ा शौक हा ते चलो भगवान ने पूरा बी कीता मेरे घरै आह्ले मिगी सारे लेई जंदे घमान इ'यां बी अस बेऽ लाए दे अस इ'यां बी चली जन्ने ते मतलब ओह् निं ऐ अस इ'यां घूमने फिरने दा शौक शुरू दा गै बड़ा हा अस नागनी माता इद्धर पठानकोट कोला नागनी माता उद्धर चली जंदे उत्थै बी आखदे बड़ी मनोकामना पूर्ण होंदी मतलब देवस्थान सारा गै चली जन्ने जित्थै कोई आखदा उत्थै चली जन्ने इक इद्धर पठानकोट दे अग्गें जेहा इक नागनी माता मंदर ऐ नागनी माता मंदर उत्थै बी सारें गी मनोकामना पूर्ण होंदे उत्थै बी अस दर्शन करी आए दे दो बारी कर दे दर्शन मतलब बड़ी अच्छी जगह् दिक्खने आह्लियां सारियां गै जगह अस घूमी फिरी आए दे सुकराला माता बड़ा शैल मंदर ऐ उद्धर दर्शन करने गी जंदे लोक अस बी जन्ने मनोकामना सारें दियां उत्थें पूर्ण होंदियां सारें दे मतलब बड़े अच्छे तीर्थ स्थान न घूमने फिरने दा इ'यां मतलब में घूमने फिरने दा शौक शुरू दा गै हा इ'यां इक थोह्ड़ा में अपने इद्धर ग्रुप च कम्म करन लग्गी सोशल समाज दी सेवा करन लग्गी ते उ'नें सानू आंध्रा प्रदेश भेजी ओड़ेआ आंध्रा प्रदेश अस गे साढ़ी इत्थै ट्रेनिंग होई ट्रेनिंग होई सानूं इ'यै पता लग्गा कि कियां लोकें दी मदद करनी तुसें कि'यां लोकें गी तुस अपने ग्रांऽ बिच्च लोकें दी कि'यां मदद करी सकने ओह् साढ़ी ट्रेनिंग होए अस आंध्रा प्रदेश चली गे पंदरां पंदरां दिनें साढ़ी ट्रेनिंग ही अस गे उत्थै बी मतलब साढ़ी बड़ी इ'यां गौरमेंट ने साढ़ी बड़ी मदद कीती सानूं फ्री खाना फ्री सानूं कराया मतलब ट्रेन गौरमेंट ने गै साढ़ी कीती दी ही अस चली गे पंदरां दिन साढ़ा उत्थै ट्रेनिंग होंदी रेही टाइम टाइम दी सानूं खाना पीना साढ़ी पूरी मतलब व्यवस्था होंदी रेही फ्ही शामी बेल्लै उनें सानूं रोज पढ़ाना सवेरे मतलब पढ़ान बठाह्लना जिसलै साढ़ी क्लास लग्गनी सानूं चाह् देनी चाही दे कन्नै कुछ जरूर खाने गी देना जिन्नै चाह् पीनी ओह् चाह् पीन जिन्नै सोडा पीना ओह् सोडा पीन बड़े शैल शामी दपैह्रीं उ'नें रोटी देनी असेंगी शैल लंच देना दो तिन्न सब्जियां देनियां चावल देनियां बड़ा सुआद लग्गना फ्ही शामी असें चली जाना चाह् पीनी जां पी पूइयै फ्ही असें चली जाना शामीं उ'नें महाराज आक्खना चलो फील्ड च चलो सानूं गड्डियें च बठाना ते फील्ड च लेई जाना उद्धर मतलब दस्सने असेंगी लोकें भला इद्धर लोकें कि'यां कि'यां अग्गें बधे लोक कि'यां कि'यां इ'नें कम्म कीता उद्धर मतलब बड़ा घमाया फराया असेंगी हैदराबाद उत्थें बड़े अस फिरे टूरे शैल मतलब बड़ा मजा आया कन्नै अस गौरमेंट दे खर्चा पर गे अपने पैसे अस खर्चे औंदे बी सानूं उ'नें पंज पंज ज्हार होर दित्ता भला एह् तुस घरै आस्तै कुछ लेई जाएओ साढ़ी बड़ी मदद मतलब अस बड़ा घूमे फिरे कोई किसमत च लखोए दा हा घूमना फिरना बड़े शैल फिरे फ्ही असें औंदे अस हैदराबाद आए उत्थै नेहरू पार्क नेहरू पार्क असें दिक्खेआ उत्थै नेहरू पार्क च बड़े शैल ओह् ऐ इक जू बनाए दा जू च मतलब हाथी ही सारे गै वाइल्ड एनीमल जेह्ड़े उत्थें असें दिक्खे सब शेर चीते मोर एह् बड्डी बड्डियां पता न केह्ड़े केह्ड़े नसलें दे सप्प हर चीज़ां असें दिक्खियां इ'यां इ'यां मतलब बड़ा इंजाय कीता बड़ा घूमे फिरे अस बड़ा उद्धर हैदराबाद बी फ्ही ओह्दे बाद अस चली गे आखन लगे इत्थें हैदराबाद ओह् ऐ केह् आखदे उसी मिनार उस मिनार च अस गे ओह् मिनार जेह्ड़ा ऐ ओह् उत्थें बी असेंगी आक्खन लगे बड़ा अच्छा ऐ उत्थै सारा सानू फेरेआ टोरेआ फ्री मतलब खाना फ्री साढ़ा आना जाने दा खर्चा सारा गै गौरमेंट ने कीता मतलब बड़ा घूमे फिरे अस सारै पंदरां दिनें दा टूर हा बड़ा अच्छा ट्रेन च सारे स्टेशन दिखदे गे फिर दिल्ली आए दिल्ली गी घमाया उ'नें सानूं सारै दिल्ली दे बाद उ'नें आखेआ तुस चलो इद्धर आई जाओ पठानकोट उतरे पठानकोट उतरे ते ओह् आखन लग इत्थै बड़ा शैल शिवजियें दा मंदर ऐ उत्थै सानूं शिवजियें दा मंदर लेई गे शिवजी दा मंदर बड़ा बड्डा उत्थे शिजी मंदर दर्शन कीते मतलब घूमदे फिरदे गै आए पंदरां दिन अस ट्रेनिंग करियै आए कन्नै पढ़ियै आए उनें आखेआ भला इ'यां इ'यां तुस अग्गें अपने ग्रांऽ च जाइयै कम्म करेओ ते कन्नै ग्रांऽ आह्लें गी जागरूक करेओ कि कि'यां कि'यां केह् करना सोशल समाज दा कम्म अस कन्नै करने ते कन्नै अस घूमने फिरने बी बड़ा ते कन्नै माता दे मंदर ऐ दर्शन करने गी चली जन्ने बाह्वे आह्ली माता चली गन्ने कुदै बाह्वे आह्ली माता किन्ने बारी साढ़े उत्थै अस साढ़े उत्थै ड्यूटियां लाई दियां हियां बाह्वे आह्ली माता दे भला तुसें जाना ते उत्थें सार्स मेला होंदा उत्थें तुस अपना जेह्ड़े हत्थें दी कोई चीज़ां बनाने ते उत्थें तुस एह् मतलब फ्री तुस तुसें उत्थै स्टाल मिलने तुस बेची सकने अस इत्थै जूट दे बैग बनाए दे हे जूट दे बैग बनाइयै लैते दे हे सानू एल जी होरें आखेआ भला तुस इत्थै थुहानूं फ्री स्टाल होना तुस इत्थै अपना जूट दा स्टाल जेह्ड़ा ऐ एह् इत्थै लाई सकने फ्री समान मतलब समान तुस बेची सकने स्टाल जेह्ड़ा फ्री होना ऐ ते इत्थै तुस अपनी कमाई करी सकदे उत्थै सार्स मेले च जंदे रेह् बड़ा इंजाय करदे रेह् उत्थै मतलब रंगा रंग प्रोग्राम रातीं होंदा रेहा बड़ा शैल दपैह्रीं असें अपना कम्म करना ते रातीं ओह् प्रोग्राम दिक्खने बड़ा मज़ा ओह् बड़ा इंजाए मतलब घूमने फिरने दा बड़ा गै शौक ही ते अस सारे गै चली जन्ने जित्थै कोई आखदा चली जन्ने बिच्च सानूं एह् असेंगी गौरमेंट दी सुविधा कन्नै गै असेंगी थ्होई जंदी ते कराया करूया बी सानूं गौरमेंट देई ओड़दी ते चलो अस फिरना टुरना पसंद करने कन्नै भगवान दे दर्शन होई जंदे भगवान दे दर्शन दे कन्नै कन्नै अस कन्नै अपने इंजाय बी करी लैन्ने साढ़ा इद्धर साढ़ा रायपर इक मतलब बड़ा अच्छा राम मंदिर ऐ रघुनाथ मंदर इत्थै सारें दियां मनोकामनाां पूर्ण होंदियां बड़ा अच्छा बड़ा पराना मंदर ऐ राम मंदर इत्थै किन्ने दूरा दूरा दा लोक आंदे राम मंदर दे राम भगवान दे दर्शन करने गी कन्नै गै हनुमान दा मंदर ऐ राम मंदर ऐ शिवजियें दा बड़ी शैल जगह बनाई दी ओह् बड़ी शैल जगह बनी दी ते उत्थें सारे लोक बड़े लोक दर्शन करने औंदे अस सवेरे उट्ठ जन्ने उत्थै पूजा पाठ बी करने कन्नै परिक्रमा करने कन्नै थोह्ड़ा योगा करी लैन्ने ते इ'यां कन्नै इंजाय करी लैन्ने ते बड़े शैल राम मंदर शिवजियें दा आपशंभू मंदर साढ़ै शिवजियें दा इत्थै रायपुरै बड़ा प्यारा मंदर बने दा शिवजियें दा इत्थै दुनिया औंदी कन्नै हून शनिदेव दा मंदर बनी गेदा शिवजी दा बड़ा पराना मंदर ऐ उत्थें प्राचीन हून मतलब पिछले साल हून शिव भगवान ने सानूं साक्षात दर्शन दित्ते शिवजी भगवान ने अस चली गे सारे लोक उत्थै दर्शन करन बड़ा शैल दर्शन होए उत्थै भगवान दे साक्षात दर्शन कीते सारा लोक उत्थै चली गे लोक दूरा दूरा गड्डियां लेइयै आई गे दर्शन करने गी भगवान दे सारे उत्थै शिवजी भगवान दा मंदर ऐ जेह्ड़ा उत्थै बड़ा शैल बड़ा प्राचीन मंदर ऐ बड़ी दूरा दूरा दुनिया उत्थै दर्शन करन औंदी उत्थै सारें दियां बड़ियां मनोकामां पूर्ण होंदियां न